जी हाँ मैं पेंटिंग को एक पेशे के रूप में अपनाना चाहूँगा पेंटिंग या चित्रकारी की बात करें तो चित्रकारी एक ऐसी कला है जिस से कि व्यक्ति अपने मन में उभरते किसी भी चित्र को एवं प्राकृतिक सौंदर्य को किसी भी पन्ने पर उभार सकता है जोकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने मन में उत्पत्तित चित्रों को किसी पन्ने पर उतारते हैं या प्राकृतिक के सौंदर्य को दर्शाते हैं तो वह चित्र हमारे मन से अंतरात्मा से जुड़ी होती है हम अपने मन में जो भी कहना चाहते हैं वह चीज़ हम किसी को ना बात कर के उसे चित्र के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकते हैं वैसे तो ये चित्र व्यवसाय के भी अच्छे ख़ासे काम आते हैं अगरचे चित्रकारी को मैं या फीर कोई भी अपने पेशे के रूप में अपनाना चाहे तो यह काम भी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी पेंटिंग्स को ख़रीदते एवं अपने घरों में सजाने के लिए लेते हैं नियर से पेंटिंग को कोई भी व्यक्ति पैशे के रूप में अपनाना चाहे तो उसके सामने कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं जैसे कब हम पेंटिंग्स को कौनसी जगह पर बेच पाएंगे या फिर वह पेंटिंग किसी भी कंपनी वाले को पसंद आएगी या नहीं आएगी ऐसी कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है